जियां कि मैं तुसेंगी दस्सां पंज जेह्ड़े कंट्रियें दे नांऽ एह्के देश दी ते साढ़ै ने चाइना आई गेआ दूआ नम्बर पाकिस्तान एह् जेह्ड़ा साढ़ा पड़ोसी मुल्ख ऐ पाकिस्तान त्रीए नम्बर भुटान चौथे नम्बर ई ब्राज़ील आई गेआ यूएसए आई गेआ एह् जेह्ड़े साढ़ै पंज कंट्रियें दे नांऽ जेह्ड़े बोले न